जिले की नगर पालिका जो है वो अच्छी बात है जिले में भी नगर पालिका बन रहा है जिला में हो रहा है यह व्यवस्था कि साफ सफाई किया जाए और इस पर जो है मरे सरकार इस पर ध्यान दे के इस इसमें बहाली भी किए हैं ताकि इससे गरीबी भी मिटेगा बेरोजगारी भी हटेगा यही हम चाहते हैं कि मेरे आसपास में जो गरीबी लोग है अगर अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो उनका भी काम चलेगा आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा और हमारे गाँव समाज भी साफ सुथरा रहेगा तो हमारे जिला भी अच्छा रहेगा और मेरे समाज का भी विकास होगा यही नगर पालिका में लगातार सफाई कर करती रहेगी अपना उसका भी जो आगे कि जो इच्छा हो या कि समय की उसको भी बचत होगा ये सब हमको खुशी की बात है जब मेरे पंचायत यो जिला में ये सब काज किया जा रहा है नगर पालिका में क्योंकि घर के अगर विकास होता है तो एक समाज के विकास होता है और एक गाँव के विकास होता है इसीलिए यह नगर पालिका बन गया है सो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं जो अभी तक ये सब ध्यान दिया जा रहा है जैसे तालाब नदी और नहर ये सब भी अच्छी बात है जो तलाब सब पर भी जैसे मेरे यहाँ फेक्ट्री सब बाहर से जो पानी आ जाता है तो मेरे जो आस पड़ोस जो नदी है मेरे जिला में या पंचायत में हर जगह जो पानी जो खराब हो जाता है जिससे हर चीज पर प्राकृतिक की जितनी देन है ऊ सब उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है यह नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो एकांत में उसका कुछ रखरखाव के बारे में मेरे जिला पर ध्यान दिया जाए ताकि इसके साथ साथ हर व्यवस्था भी किया जाए अगर मेरे यहाँ आस पड़ोस में तालाब में या कुआँ में जो पानी बहाव हो रहा है उस पर भी अगर सही से प्रयोग किया जाए इस्तेमाल किया जाए तो दुरूपयोग न हो इसीलिए हर साल तालाब में ये सब नहीं होना चाहिए जैसे कहीं कहीं नदी है कहीं कहीं तालाब है कहीं कहीं पोखर भी है यही सब चाहते हैं ये हमारे जिला में किया जाए हमारे जिला में ही बल्कि पूरे देश में भी यह सब भी किया जाए यही हमारे हमसे निवेदन है अगर हर मनुष्य यह समझ जाए जो हमारा कर्तव्य क्या है तो हमारे समाज का भी विकास होगा यही हम चाहते हैं आपसे या हमारे बच्चे से अगर उसको भी कैसे रखना है ये सब भी शिक्षित महिला ही कर सकती है ऐसा नहीं महिला भी नहीं बल्कि पूरे समाज भी सब मिलजुल के सफाई सुथरा पर ध्यान दे गंभीर से रहें वातावरण में भी और सबसे समझा के रहे देखते हैं बहुत जगह विवाद भी हो जाता है साफ सफाई के लिए ये सब नहीं होना चाहिए